دس لاکھ پانچ ہزار دو سو چوالیس اٹھہتر آٹھ لاکھ ستاسی ہزار ترانوے دو لاکھ تیس ہزار چار سو ننانوے